हम अपन जीवनमे सर्वाधिक जो उपकरण जो होता है वो काफी उपयोग होला आओर ओहि उपकरणके नाम बा मोबाइल जो मोबाइल से हमनी सारा किछु करय लए मोबाइल से सारा किछु पढ़य ला आओर बहुत ही उपयोग कयल जाला किआकि हमर लाइफमे अपन लाइफमे जो जुड़ल बा पढ़ाइ से ओहि पढ़ाइमे काफी योगदान बा मोबाइल से आओर वॉच जो बा वॉच भी बहुत अच्छा बा जो सबसे जादा उपयोग मोबाइल से ही करल जाला किआकि मोबाइल से एक ऐसा बा कि जो कॉलिङ्ग टाइम समय जे बा सब किछु ई मोबाइलमे बा आओर एक दोसरे से बातचित करना आओर जैसेकि बहुत सारा काम जो हइ ने मोबाइले से हो जाला आओर पैसा ट्रान्सफर करना करल करना आओर बहुत सारा जे बा नऽ ओ मोबाइल से हो जाला आओर इसिलिए ई मोबाइल जो हइ नऽ हमर बहुत जीवनमे काफी उपयोग कयल जाइत छै आओर बहुत ही अच्छा लागता जब मोबाइल काफी मतलब उपयोग कयल जाला